हाँ बोलिए हाँ बोलो हाँ हाँ बहुत अच्छा चल रहा है मकई लगा हुआ है गेहूँ है मकई है आलू कोराग है आलू है मकई है राजमा है मटर है भिंडी लगाए हुए हैं बहुत सारी चीज़ें हैं तो जब खेती होती है लगाते हैं खेती में बोलिए ठंड में क्या भिंडी होती है आँए और क्या अभी ठंड में मकई है गेहूँ है खेती होती है आलू है राजमा है धनिया है मक्का लगता है

अभी खेत में मक्का है गेहूँ है धनिया है तुरई है सब चीज़ लगी हुई है मटर है

बहुत सारे मंदिर है एगो तारा चौक मंदिर है अलादौरा चौक मंदिर है बिरसिंहपुर है वासदेवपुर है समस्तीपुर थलेसरा स्थान है बहुत सारे मंदिर हैं हाँ जी बहुत सारे मंदिर हैं तारा चौक भोले बाबा का मंदिर है लदौरा चौक मंदिर है गोपालपुर में है बिरसिंहपुर है बासदेवपुर में है समस्तीपुर है लद आ हियाँ मोहनपुर में है बहुत मंदिर हैं मंदिर काहे नहीं पूसा में मंदिर है भोले मंदिर है इतने दूर में विश्वारिया गाँव में मंदिर भोले बाबा का बहुत बहुत भीड़ है सबसे भीड़ हुआ तो हाँ रहता है समस्तीपुर थलेश्वर स्थान जटमलपुर में बहुत भीड़ है जल चढ़ाते हैं बाबा वहाँ से उठा करके सिमड़िया से जहाँ हाँ बहुत अच्छा ठीक है हाँ बहुत भीड़ है रहती है मंदिर है ना चढ़ाने में जल हाँ लाइन लगाना पड़ता है बहुत काफ़ी भीड़ है मंदिर है बहुत सारे है यहाँ पर